हेलो हेलो मैं एम एम आप साइकिल सॉप से बात कर रहे हैं मैम मुझे दो तीन साइकिल चाहिए थी आपकी दुकान में कौन सी कौन सी साइकिल अवेलेबल है अच्छा तो मेरे बच्चे के लिए साइकिल चाहिए थी तो हम लेने आ जाएं मेरा बच्चा मैम नाइन इयर्स का है और एक सेवन इयर्स का है तो दो साइकिल चाहिए थी मुझे और आप और आप मुझे रेट भी बता दीजिए ये क्या रेट है साइकिल का

अच्छा

अच्छा अच्छा बच्चों को चलाने में अच्छी सुविधा हो ऐसी चाहिए यानी कि कोई दिक्कत ना हो ऐसी साइकिल चाहिए

ठीक है ठीक है मैम ठीक है मैम तो आपकी सॉप कितने समय खुल जाती हैं मैम ठीक है मैम मैं एक और दो के बीच में आती हूँ बच्चों को ले कर के ओके इसी इसी नंबर में कॉल करूँगी मैम